हूँ हूँ हेलो हेलो प्रणाम प्रणाम हँ बढ़िआँ अ कहिऔ जे अहाँ हँ हँ ई तऽ बिहारके तऽ पुराना इतिहास छै यौ बिहारमे तऽ अहाँ जानिते होयबै सबसँ पहिने नालन्दा बिश्बिद्यालय रहै बहुत दूर दूरके बिदेशके भी छात्र आबैत रहथिन ओहिठाम बिद्या अध्ययनके लिए तेकरा बाद एखनो एखनो बिहारमे जे छै ओ कहै नहि छै बिहारमे बिहार स्टेट एहन छै जे पूरे भारतवर्षके यहाँ अबैत रहथिन नालन्दा बिश्बिद्यालयमे बिद्याअध्ययनके लिए आओर यहाँके बिद्याअध्ययन कऽ कऽ धन्य धन्य धन्य धन्य होइत रहथिन ओ एख एखनो नालन्दा बिश्बिद्यालय मौजूद छै तऽ एहि हँ आ तेकरा बाद एकरा एकरा पहिनेसँ जानिते होयबै आहाँ सब यहाँ मल्ल मगध बिश्बिद्या मगधके रहथिन जरासन्ध अच्छा तऽ जरासन्ध ओहिठाम अखाढ़ा बनेने रहथिन आ तेकरा बाद ओ हुनकर नाओ सुनि सुनि बहुत दूरके आदमी आबैत रहै महाभारत सुनने होयबै ओहिमे जरासन्ध ओहिमे जरासन्धेके मारल गेल रहए आ तेकरा बाद एखन बिहारमेके बीचो बीच गङ्गा नदी बहि रहलखिन हन औओरो एहिसे इतिहास कोन बढ़िकऽ होयतै जे गङ्गामे आदमी करोड़ो रोज स्नान करैत छै आओर बिहारके जलवायु भी बहुत बढ़िआँ छै आओर यहाँ उपज भी सब चीज के उपज भी ठीक छै अच्छा तब आब यहाँके राजनीति भी ठीक छै आओर यहाँके आदमीके मानसिक सुभाओ आओरके स्टेट से बढ़िआँ छै यहाँके आओर की कहूँ बिहार बिहारे छै नाओ बिहार भेलै बिहारे छै ई कोनो ई कोनो दोसर स्टेट सबमे नहि छै इहए कहब आओर की कहब तऽ एहिमे अहाँकेँ की अहाँकेँ बिहारसँ की फायदा बुझाइए से कहू आब अहाँ हँ

अरे अहूँ तऽ बिह अहूँ तऽ बिहारिए ने छियै सबटा हँ तऽ बिहारके तऽ बहार छै बिहारमे बहार छै बुझलियै ने बिहार सीधे बिहार नहि छै बहार छै यहाँ लेकिन यहाँ के किछु आइ आइ काल्हिके नेता सब के किछु चलैत छनि एनऽ ओन्नऽ कारोबार तऽ ताहि दुआरे अपना ठीक अइ आहाँ रहिऔ हमहूँ रहब सब ठीके रहतै अगर हम ठीक छियै तऽ सब ठीक रहतै हँ रखू रखू हँ हँ रखू आब रख मूँहो हमरा दु